एक बार मैं मार्केट से रोटी बनाने के लिए बेलन लेके आया था बेलन लाने के बाद वह मैंने रोटी बनाने का कार्य श्टार्ट किया जैसे ही मैं रोटी बना रहा था जैसे ही हालांकि बेलन तो हमारे यहाँ रोटी बनाने में सहायक है और बेलन एक अच्छा हमारे काम में अच्छी सहायता करता है लेकिन वह बेलन अचानक से खराब हो गया था जैसे ही मैं रोटी बना रहा था वह बेलन कच्ची लकड़ी का था अचानक से वह बेलन टूट गया जिससे मेरे हाथों पे थोड़ी सी चोट भी लगी थी और वह बेलन टूटने के बाद वह रोटी वगैरह मेरी सारी खराब वगेरा हो गई थी और अचानक से ही वह मेरे बेलन टूटने के बाद वह कचरा वगैरह हो गया था वह बेलन ऐसे बेलन की वजह से मेरे मैं जलते जलते बचा था क्योंकि अचानक से वह गिर के तवे पे गिरा था जैसे ही तवा मतलब गेस पे रखा हुआ था तो अचानक से तवा मेरे ऊपर आने की मतलब वो ज़रूरत कर रहा था लेकिन अच्छा हुआ मैं वहाँ से बच गया एक एक ऐसे बेलेन की वजह से मैं एक दिन जल जाता